हैलो हा साईं पूनम संस मां ॻाल्हायो तव्हां केरु जय झूलेलाल दादा जय झूलेलाल

हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म अच्छा कहिड़े हंधु तव्हां जो बंगलो बंगलो कहिड़े हंधु अथव थाणा में बि केरु कोपरीअ में अथव या घोडबंदर जे थाणा में बि ॿई हेॾी वॾी थाणा आहे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा त घणा रूम अथव टोटल बंगले में हम्म हम्म हुन में ॾिसो न फिटिंग में अलॻि अलॻि कंपनिन जा नलका ईंदा आहिनि तंहिंखां पोइ पाइपनि जी क्वॉलिटी अलॻि अलॻि ईंदी आहे ऐं टांकियूं तव्हां खे घणे लीटर जी फिटिंग कराइणी आहे कहिड़ी कंपनियूं जी कराइणी आहे त उहो सभु ॻाल्हियूं तव्हां खे ऐं फ़ोन ते त ॿुधाए न सघंदुमि हेॾे तव्हां रफ़ आइडिया मां ॾेई सघंदोमांव त हुनजे हिसाब सां उन सां रखणु तव्हां खे किचन में घणा लीटर जी टांकी खपंदी कहिड़ी कंपनीअ जी खपंदी काई पंज रुपिया लीटर आहे टांकी हिकु हज़ार लीटर जी आहे पंज सौ लीटर जी आहे उहो सभु ॾिसणो पवंदो तव्हांखे अची करे असांखे उहो असां कंपनी पास कंदो त मां पंहिंजो माण्हू ॾींदोमांव उहो माण्हू वठी तव्हां वटि घणियूं पॉइंट्स लगंदियूं फिटिंग जूं नलकनि में बि त क्वॉलिटी अलॻि अलॻि ईंदी आहे न छो कंहिं महिल जी हा कोई जैगुआर कंपनी आहे कोई मार्शल कंपनी आहे कोई मैक्स वैल आहे अहिड़े नमूने अलॻि अलॻि कंपनीनि जा अलॻि अलॻि अघु अथव त हुन मां हाणे कहिड़ी हुन जी शॉवर कहिड़ो खपे तव्हांखे फिटिंग तव्हां जी पहिरियों कीअं थियलु आहे न न तव्हां तव्हां तव्हां सही जॻहि ते फ़ोन कयो अथव ऐं तव्हां पंहिंजे पहले भाउ खां बि पुछी ॾिसो हुननि बि त चारि पंज दफ़ा पंहिंजे घर जा कमु कराए हिन सां वरी बि तव्हां हिते वगे मुंहिंजे माण्हूअ खे वठी वञो उहो अची करे कॾेहि बि त उहो सॼो ॾिसी ईंदो त उहो मूंखे सम्झाए सघंदो वरी पोइ मां तव्हां खे अलॻि अलॻि नमूननि जी शयूं ॾेखारींदो हिते दुकान ते त जेका शइ तव्हां पास कंदव हाणे असांजो कहिड़ा पा पथर लॻलु आहे रंधिड़े में न लॻलु आहे तव्हांजे बाथरूम जे मथां पश्टी ठहियलु आहे न ठहियलु आहे उहो सभु मुंहिंजो माण्हू अची ॾिसंदो हुते तंहिंखां पोइ हुननि ॾिसण खां पोइ ई मां वधीक तव्हांखे ॻाल्हाए तंहिंखां पोइ कहिड़ी शइ कहिड़ी कंपनीअ जी तव्हां पसंदि कयो था अलॻि अलॻि क्वालिटियूं आहिनि न ऐं पाइपनि जूं बि ऐं पाइपनि जूं बि अलॻि अलॻि नया नमूना अॼुकल्ह त हैवी हलंदा लोह जा पाइप हाणे था हलनि इहे प्लास्टिक जा पाइप हुतां जा कंहिं कंहिं माण्हू वरी बि मां ॿुधायो तव्हांखे त लोह जो पाइप थोरो वॾो खणी करे हुन अंदरु अधु इंच जो इहो प्लास्टिक जो पाइप हुजे न जीअं ख़राबु ई न थे त उहो सॼो तव्हांखे मुंहिंजे माण्हूअ खे सम्झाइणो पवंदो कहिड़े में असांजो तव्हांजो कलर जो कमु थियलु आहे या कमु चालू आहे अञां अथव जीअं दीवार खे कंसील फिटिंग खपे अंदरु दीवार जे अंदरु या ॿाहिरि खपे उहो सॼो सम्झाइणो पवंदो तव्हांखे बियूं बि

अञां मुंहिंजो मिलो बि ऐं मां माण्हू ॾींदोमांव उहो सॼो इहे डिज़ाइन वग़ैरह कढी ॾींदो पंडित बि तव्हांखे हुतेई ॿुधाईंदा बीहारे बीहारे तव्हां हुनखे ॿुधाईंदा वञिजो उनखे हुते हिते हीउ खपे हिते उहो खपे हू अची करे उहो पन्नो मूंखे ॾींदो त मां तव्हां खे सम्झाए सघंदुमि वधीक ऐं कंपनीअ जूं शयूं बि ॾेखारींदुमि मां क्वालिटी बि पसंदि कयो अघु बि पसंदि कयो पोइ जीअं चवंदो तीअं कमु चालू कंदासीं असां ठीकु आहे ओके ओके जय झूलेलाल जय झूलेलाल